हेलो क्या चाहिए आपको अच्छा दूध का क्या करेंगी दूध तो भाई आजकल महंगा हो गया है कितना लेंगी आप अच्छा तो फिर ऐसे कितने किलो तक चाहिए आपको चलो देखते हैं चलो देखते हैं भाई तो उ कितना सौ डेढ़ सौ किलो चाहिए अच्छा चलो आपको भाई घी तो भाई बहुत महंगा है आठ सौ नौ सौ में चल रहा है रेट अब आठ सौ भाई कैसे लगा ले अब तो इतनी महंगाई है स और इतनी महंगाई में जानवरों का दाना पानी और सारा खर्चा तो भाई दूध ही से निकाले इतना लेबरों का सब खर्चा देना उनको सैलरी देना तो भाई इतने कम पैसे में कैसे काम चलेगा अब लेकिन ये है कि आपकी लड़की की शादी है तो भाई लड़की की शादी में तो थोड़ा देखते हैं भाई जितना बन पाएगा उतना कर देंगे पनीर तो पाँच सौ रु पान सौ रुपये पाँच सौ में वो भी है तो भाई इतनी महंगाई चल रही है और तो कैसे कितना लेंगी आप पचास किलो लेंगी तो चलो देखते हैं भाई देखो दूध दूध का धंधा है तो दूध से ही भाई लेबरों की सैलरी और जानवरों का दाना प दाना वगैरह सब तो उसी से निकालना होता है अब सब लड़कियों की शा लड़की ब शादी का तो ये सालक ही चालू हो गई है तो सभी कहेंगे कम कर लो कम कर लो तो भाई किसके लिए कितना कम करेंगे हैं ना तो सोसाइटी में रहके तो भाई हमारे लिए सब बराबर है चलो भाई देखते हैं जितना हो सकेगा उतना कर लेंगे चलिए देखते हैं फिर तो आप कैसे मंगवाएंगी क्या करेंगी ठीक अच्छा फिर आप भेजिएगा फिर हम दे देंगे ठीक नमस्ते